अब हमर दादा दादी रहै ओ ओ एहन फोटो रहै ने से देखिके आओर आब तऽ आब कखनो हमर बालो बच्चा छै ने तऽ ओ फोटोके देखलक जे मम्मी ई फोटो ककर छिऔ तऽ ददा दादीके छिए मम्मी तोहरो फोटो छौ तोहर ददा दादी जिन्दे रहौ तऽ हऽ ठिके जिन्दे रहै तऽ इएह ने फोटो खिचेलिए मम्मी हऽ रे इएह ने फोटो घिचेलिए यऽ छै अँ उँ अब वहाँ कि कहै छै अब उँ अऽ मम्मिओ तोहर माइ नानिओ रहौ नानी रहौ दादी रहौ ददा रहौ फोटो बढ़िआँसे खूब बढ़िआँसे बनै सोनैके अथी करिके तब बनेलकै यऽ हँ तऽ हमर बाल बच्चा देखलक ने देखैमे बहुत सुन्दर लागल ओ जे दऽ हम ददा रहै दादी रहै मम्मी माइ रहै पप्पा रहै सभके मिलिके एकठाम एतना सुन्दर रहै एतना सुन्दर फोटो रहै जे देखैमे कोनहुसे कोइ आएल तऽ आबो देखलक बाल बच्चासभ कि हमरो मोन भेल देखैके तऽ देख लेलहुँ ओ बनेलक तऽ रा राखल छै खूब बढ़िआँसे फोटो आ सभ बालो कोनहुसे आएल तऽ देखलक कहलक जे तोहर माइ गे दादी हे ई केहन छौ ददा केहन सुन्दर छौ तोहर माइ केहन छौ तोहर पऽ पप्पा केहन छौ सबकोइ मिलिके देखलक करलक सुनलक देखलक जे हे ई तोहर पप्पा छिऔ हे ई तोहर माइ छिऔ हे ई तोहर दादी छिऔ सभकेँ देखलक देखैमे ओ बनेबे करलकै एहन सुन्दरके जे देखबै छै करै छै देखि लेलक फोटो एतेक सुन्दर माइ गे एहन सुन्दर फोटो गे